स्थान पर जाते हैं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और हमारे क्षेत्र के भी काफ़ी लोग जाते हैं उनके दरबार में गंगा जी में स्नान उस्नान किए माला फूल लिए वहाँ पर गए जिसका जो श्रद्धा हुआ मीठा लिए प्रसाद लिए उनको चढ़ाए उनसे मन्नत माँगी दुआ महाराज सबकी मन्नत भी पूरी करते हैं और कुछ ऐसी बात नहीं हैं आपका ध्येय से होना चाहिए श्रद्धा होनी चाहिए श्रद्धा अगर है तो सब कुछ है अगर श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं है अब चाहे उसे आप अन्धविश्वास समझें या कुछ समझें लेकिन उनके पास तो क्या बताएँ हर तरह हर ज़िले से लोग आते हैं हम तो यही देखते हैं बगल में हमारे जैसे अवका महावीर बजरंगबली का स्थान है वहाँ भी बहुत फेमस है वहाँ भी लोग आते हैं और उनके दर्शन करते हैं बजरंगबली उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं ऐसी बात नहीं है हमारे रामनगर धाम में शीतला माँ का मंदिर है वहाँ भी लोग जाते हैं वहाँ भी अपना मनोकामना उनके पास रखते हैं माँ सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं अब रईस वाले लोग माने या ना माने अब चाहे उसे विश्वास समझें या अंधविश्वास समझें लेकिन अगर श्रद्धा है तो सब कुछ है अगर श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं है यह हमारी आपका इसको विश्वास समझिए या अंधविश्वास समझिए